हाँ मैं विशेष लिखना चाहती हूँ जिससे मैं हिचकिचा रही हूँ वो है नारी को लेके मैं नारीवाद को बढ़ावा देना चाहती हूँ आज के इस आधुनिक युग में भी नारी को लेके कई सारी भ्रांतियाँ हैं आज के इस युग में भी नारी और पुरुष को अलग देखा जाता है दोनों की समानता को लेके आज भी पिछड़ाव है जैसी हमें पुरुष प्रधान वर्ग को सारी सुविधाएँ और आज़ादी प्राप्त है वैसी आज भी कई जगहों पर महिलाओं को आजादी प्राप्त नहीं है मैं बताना चाहूँगी कि जैसे पुरुष हैं वैसे ही महिलाएँ हैं वे भी देश का भविष्य हैं उनके बारे में भी सोचना चाहिए हम महिलाएं हमेशा कहीं भी जाने आने कुछ भी पहनने में हँसने में बोलने में हिचकिचाती है क्योंकि दुनिया क्या कहेगी ये सोच के हम हमेशा एक कदम पीछे ही चलते हैं मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे कि पुरुष हैं वैसे ही महिला भी एक जीवित इंसान हैं बस इसी बात को मैं लेके थोड़ा हिचकिचाती हूँ